नमस्कार सर सर एमेजॉन से बोल रहे हो जी सर मैंने एमेजॉन से एक घड़ी बुक की थी मैं उसका एक्सपीरिएन्स बताऊँ मुझे पर्सनली ख़ुद को यह घड़ी बहुत अच्छी लगी इसकी जो टेक टेक्नोलॉजी है वह भी अच्छी है इसके जो पट्टे हैं वह भी इस्मूद हैं हाथ में चुभते नहीं हैं पहनने में ना वे ढीले हैं तो जो भी था उसकी पैकेजिंग थी जो आपकी एमेजॉन की वह भी काफ़ी अच्छी थी मुझे अच्छा लगा पूरा मेरा पूरा सामान मेरे पास सेफ़ आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा एमेज़ॉन से प्रोडक्ट मँगाकर